गोबर गैस संयंत्र का उपयोग गाँव में अधिक होता है गोबर गैस संयंत्र पशुओं के मल मूत्र आदि से बनाया जाता है और इसे बहुत अधिक उपयोगी माना गया है गाँव में अधिक से अधिक खाना इसी संयंत्र द्वारा बनाया जाता है यह गैस गोबर पशुओं के गोबर तथा पक्षियों के कई बीट आदि कृषि के कई अस्तित्व पदार्थ से बनाया जाता है यह गाँव में अधिक से अधिक हर घरों पर मिलेगा अभी इसकी संख्या कम हो गई है परंतु इसे कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी माना गया है इसका वेस्ट गोबर कृषि में अधिक से अधिक अधिक उपयोगी माना गया है इसका गोबर खेतों में डालने से वहाँ की स्थिति बहुत अधिक सुधरती है और अधिक से अधिक उपज होती है